हाणे जीअं असां ॻाल्हि कयूं था गुजरात जे क़ानून जी गुजरात में व्यवसाय खे संचालन करण लाइ क़ानून जेका आहिनि प्रमुख कंपनी क़ानून आहिनि श्रम क़ानून आहिनि कर क़ानून आहिनि ऐं पर्यावरण क़ानून आहिनि ईअं उणिवीह सौ टीह खां हलंदा था अचनि क़ानून पहिरियों क़ानून जामु ॾुखिया हूंदा हुआ माण्हू हुन क़ानून जो न ॿुधंदा हुआ पहिरियों रिश्वत वठंदा हुआ मदद बि न कंदा हुआ हाणे क़ानून सुधरियो आहे जीअं सरकार बदिलिजी आहे त क़ानून बि सुधरिजो आहे ऐं माण्हुनि खे मदद बि थी मिले क़ानून खां पहिरियों जीअं क़ानून हुआ उन में माण्हुनि खे अहिड़ी मदद न पई मिले त उन जे कारणु माण्हू पंहिंजा धंधा रोज़गार अहिड़ा न करे सघंदा हुआ हाणे जीअं जीअं सरकार बदिलिजी आहे जीअं भाजपा जी नरेंद्र मोदी आयो आहे तॾहिं खां क़ानून असांखे जामु मदद थो करे अॻियां वधण लाइ चङा क़ानून मटिजी विया आहिनि हाणे माण्हू रिश्वत न वठंदा आहिनि ऐं ॿियो चङी मदद मिलंदी आहे माण्हुनि खे क़ानून सां पहिरियों एॾी मदद न मिलंदी हुई चङा रिश्वत वठंदा हुआ माण्हू हाणे एॾी रिश्वत बि नथा वठनि ऐं क़ानून चङी मदद थो करे माण्हुनि खे त हाणे जी जेकी सरकार आहे हू सुठो क़ानून हलाए थी